जॾहिं माण्हू पहिरों दफ़ो जेके चित्रकार हूंदा आहिनि हू चित्र ठाहींदा आहिनि त आमतौर ते उन्हनि खां ईअं ग़लती थींदियूं आहिनि कंहिंजूं लाइनियूं आदियूं थी वेंदियूं आहिनि या शेप बराबरि न ईंदो आहे या उन्हनि जो हथ बराबरि न हलंदो आहे जे ढिलो रहंदो आहे त हुओ जेको पिचर आहे हू सुठो न ठहंदो आहे त इन करे उन सां बचण जे लाइ उन्हनि खे ॾाढी प्रैक्टिस करिणी पवंदी आहे ऐं इन खां पोइ घणे ई शयूं आहिनि जेके पाण खां भुल थिए थी त जीअं पाण रबड़ यूज़ कंदा आहियूं त यूस करे था सघूं पर अगरि चित्रकार खे सुठी तरह सां चित्र ठाहिणा हुजे त सभ खां पहिरीं त उन खे जेका पैंसिल आहे उहा छिॾी छिॾी हलाइणी खपे पहिरीं दफ़े में ई घाटी पैंसिल न हलाइणी खपे ऐं इन खां पोइ हिकु सुठो आर्टिस्ट अगरि ठहणो आहे त ॾाढी प्रैक्टिस जी ज़रूरत पवंदी आहे जीअं नंढा नंढा ॿार आहिनि विद्यार्थी आहिनि जेके स्कूल वञनि था त घणे ई विद्यार्थी जी जेका चित्र सुठा ठाहींदा आहिनि त उन्हनि खे एतिरी प्रैक्टिस मिलियल हूंदी आहे तॾहिं हुनन जा चित्र सुठा ठहंदा आहिनि त उन्हनि खे ॾाढी प्रैक्टिस करिणी खपे मुंहिंजे हिसाब सां उन्हनि खे कुझु ॾींहुं फिक्स करे छॾिणा खपनि भाई जीअं आर्तवार जो ॾींहुं अचे थो त आर्तवार जे ॾींहुं बसि सॼो ॾींहुं भाई चित्र ई ठाहियूं ॿियों कुझु कम न कयू या पोइ जंहिंखे चित्र ईंदा हुजनि जेके आर्टिस्ट हुजनि त उन्हनि खां ट्रेनिंग वठी करे उन्हनि खां सिखी करे जाम सारी प्रैक्टिस कंदा त पोइ उन्हनि जो चित्र सुठो थी थो सघे